बर'फोरा दावजों अनला नार्जिजों अमाजों जानो मोजां मोनो अनला ओंख्रिआव खारै होयो खारै गैयाबा स'दा होयो खारैखौ बर'फ्रा नारेंखल बिगुर स'बायनि स'बाय बिगुर स'बाय बेजे बेफोरखौ सावनानै खारै बानायो जेरै थालेर फस्ला बेखौबो सावनानै खारैयाव बाहायो नार्जि नार्जियावबो खारै होनानै सङाे नार्जिजों अमाजों सङाेबा बहुत गोथाव जायो बर'फोरा नार्जि अमा दावजों अनला जानो मोजां मोनो बर'नि मेन ओंख्रियानो जादों नार्जि अमा अनला जों दाव बेफोरनो बर'नि मेन ओंख्रि ओंख्रि सङाेब्ला थाव संख्रि फानलु थाव संख्रि फानलु बायदिसिना मस्ला मस्लि नांजोबगौ ओंखाम सङाेबा दो नांगौ आरो दो गैयाब्ला कुकाराव सङाे ओंख्रिखौ सारायाव सङाे